भैया हाँ हाँ सचालिक इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहे हो आप हाँ भैया एक्चुअली क्या है अभी मेरा घर नया नया बना है है ना तो मुझे अपने घर में फ़िटिंग करवानी है और मुझे वहाँ से पूरा ही समान चाहिए है ना तो मुझे मतलब जैसे बैडरूमस के लिए बोर्ड और वायर और पेचकस और प्लार जो पकड़ने का होता है वायर काटने का कटर और हाँ वा वायरिंग का टेप ये सभी सामान चाहिए था भैया मुझे है ना और हाँ भैया मैं मतलब दो बेडरूम के दो दो बोर्ड है ना और वॉशरूम के दो बोर्ड हाँ हॉल के दो बोर्ड भैया हाँ हाँ और वॉशरूम का एक बोर्ड हाँ एक पावर बोर्ड गीज़र वाला है ना और किचन के दो बोर्ड भैया कि कि हाँ किचन में एक पावर बोर्ड रहेगा भैया है न हाँ और भैया ये एंकर के चाहिए मुझे क्वालिटी अच्छी चाहिए इसकी कि जल्दी खराब ना हों है ना इसके स्विच हाँ हाँ इसके स्विच बटन भी अच्छे होने चाहिए और इसके पिंस भी अच्छे होने चाहिए भैया है ना नहीं रेट रेट लेकिन देख लीजिएगा भैया है ना ऐसा नहीं कि मैं अच्छा ले रहा हूँ तो अच्छा रेट भी दूंगा लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा दें ऐसा नहीं करिएगा हाँ भैया क्योंकि अब ग्राहक हैं हम आपके तो थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रख लीजिएगा हाँ वही है ना और हाँ वो भी रख लीजिएगा पेचकस और टेष्टर हाँ वा वायर वायर मैंने कहा तो था वायर वायर एक्चुअली भैया आप मुझे तीन बंडल करवा दीजिएगा हाँ तीन रोल करवा दीजिएगा और कॉपर वाली वायर भैया हाँ कॉपर वाली वायर है ना और मुझे अगर कुछ लगता तो मैं आपको बता दूंगा है न अभी आप इतना मुझे मेरा सामान लिख लीजिए मैं इतना अभी समान ले लेता हूँ फिर आप मुझे इसका बता दीजिएगा कैसा क्या हुआ है ना है ना मैं फिर सिर्फ़ हाँ हाँ और कैश पेमेंट मैं कर दूंगा आप भिजवा दें है ना भैया भैया आप कल ही भिजवा दीजिएगा आज तो मैंने आपको ओडर दिया है आप कल ही भिजवा दीजिएगा है ना भैया ओके भैया ओके ठीक है बिल भी भिजवा दीजिएगा भैया साथ में हाँ हाँ बिल्कुल भैया ठीक है ओके ओके भैया